میرے خیال میں یہاں پر ٹیکنالوجی ہماری اپنی تحریک کو کچھ الگ الگ چیزوں سے فار اگزامپل جیسے کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے موویز ان ساری چیزوں میں لوگوں کو دلچسپی ہو گئی ہے کچھ اس طریقے سے بدل رہی ہے کہ پہلے زمانے میں موویز نہیں ہوا کرتی تھی اسپورٹس اسپورٹس بھی آج کی آج کی ہی تحریک ہے جو ہمارے طریقوں کو مطلب ہمارے تحریک کے طریقوں کو بدل رہی ہے اور ٹیکنالوجی میں ڈال بئے ڈیجیٹل کے تھرو اور آڈیو سسٹمس میوزکس اور بہت سارے ٹولس ان سالی چی ان ساری چیزوں کے ذریعے ہماری ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور کچھ ڈیجیٹل سسٹمس ہوتے ہیں اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کمپیوٹر نالج کسی بھی چیز کو ایسا بنا دیتی ہے جو ریئلٹی بنا دیتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں